ہندوستان کے مشہور سائنسدانوں کا تذکرہ ہوتے ہی سب سے پہلا نام ہمارے ذہن میں اے پی جے عبد الکلام کا آتا ہے اے پی جے عبد الکلام جنہیں ہم میزائل مین کے نام سے جانتے ہیں جنہوں نے ہمارے ملک عزیز ہندوستان کو ایک ایٹمی طاقت بنا دیا ان کی محنتوں اور کاوشوں کا ثمرہ ہمیں ایٹم بم اور میزائل کی صورت میں ملا جس کی وجہ سے ہمارا ملک خود مختار رہنے میں خود مختار طور پر اپنے آپ کو ثابت کرنے میں اور اپنی حفاظت کو یقینی بنانے میں یقینی کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکا ہم اے پی جے عبد الکلام کی خدمات کو سنہرے حرفوں میں لکھتے ہیں اور انہیں یاد رکھتے ہیں چنانچہ ہندوستان کے مشہور سائنسداں کے طور پر صرف اے بی جے عبد الکلام کا نام آتا ہے یقینی طور پر کسی بھی ہندوستانی کا سب سے پسندیدہ سائنسداں اے پی جے عبد الکلام ہی ہو سکتے ہیں اے پی جے عبد الکلام کی زندگی ہم میں سے بہت سوں کے لیے مثالی ہے انہوں نے جس سادگی اور عام پسندی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا اور ملک و قوم کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا وہ ہم سب کے لیے قابل نمونہ ہیں اے بی جے عبد الکلام کی شخصیت سے ہمیں بہت سے اسباق ملتے ہیں ثابت ثابت قدمی صبر ہمت استقلال یہ سب ان کی شخصیت کی نمایاں خصوصیات ہیں انہیں تمام وجوہات کی بنا پر میرے پسندیدہ سائنسداں اے پی جے عبد الکلام ہیں